म्हेशां इ'यै सोच औंदी अज्ज बी के काश अस निक्के होंदे अजें बी ते मम्मी अपने हत्थें कन्नै रुट्टी खलांदियां हियां ते पिता जी कन्हाड़ै चुक्कियै चक्कर लुआने ई लैंदे हे असें गी उ'ऐ गल्लां चेतै औंदियां अज्ज बी मन करदा के ओह् टाइम बापस आई जा लेकिन ओह् टाइम गुजरी गेआ हून गेआ हुठी टाइम ओह् जेह्का निक्कै हुंदा कुतै घरा आह्ले मेले लेइयै जंदे हे हत्थ पक्कडियै अपने निक्के निक्के हत्थू साढ़े पक्कडियै असें गी लेइयै जंदे हे कनाडै चुक्कियै ते ओह् खाने पीने ताईं कुल्फी लुआनी इक ते उस ते बिच गै खुश होई जाना ते भेद भाव कोई निं होंदा हा प्यार गै प्यार उस टाइम बचपन दा दिन अज्ज बी चेता औंदे के काश ओह् दिन कदें गेदे निं होंदे ते स्कूल लाइफ जि'यां होई जेह्की साढ़ी जि'यां साढ़ै बचपन दे बाद स्कूल लाइफ आई जिसलै अस स्कूल जाह्न लेगे साढ़ी जेह्कियां दोस्तियां बनियां बिना बिना सबार्थ दे बिना लालच दे जेह्कियां दोस्तियां बनियां ओह् दोस्त अजकल चेता आंह्दे अज्ज दे टैम ओह् टीटरें जेह्के असें गी बचपन च उस टाइम मार चलाई दी पढ़ाई उप्परा ओह् टीचर असें गी बोहत याद अज्ज बौह्त चेता औंदा उ'नें टीचरां दा बी के ओह् निं होंदे तां अज्ज साढ़ा कक्ख निं होई सकदा अज्ज उं'दे गै बदोलत अगर में किश जिंदगी च करी पायां तां ओह् लोक न जि'नें अ'ऊं अ अपना धन्नवाद देना चाह्ंना कि उ'नें लोकें दी बजह कन्नै गै अज्ज अ'ऊं इत्थै तोह्ड़ी पुज्जी सकेआ उ'ऐ लोक हे जि'नें असें गी मारी मारियै सधारी सधारियै सिद्धै रस्तै लाइयै इन्नी दूर तोह्ड़ी पजाया ओह् दिन चेता आंह्दियां स्कूल लाइफ चेता औंदी क्या पैह्ले साचदे हे कि मम्मी निं जाना स्कूलै गी स्कूल मार पौंदी स्कूला अह्ले इ'यां स्कूला आह्ले इ'यां हून अस सोचदे कि काश ओह् टाइम दबारा बापस आई जा स्कूल दबारा जाचै उ'न दोस्तें कन्नै दबारा बौह्चै ओह् दबारा गल्ल बात होऐ दबार खेढचै उइयां जि'यां बचपन च खेढदे हे अजकल ते बमारियां गै बड़ी लग्गी दियां हून तेत्ती साल उमर होई दी ते गैस गै निं जंदी रोज ढिड्ड पीड़ कुसै दिन उट्ठी दी कुतै लत्तै पीड़ उट्ठी दी ते ओह् बचपन दा जोर जेह्का जबानी ही बचपन गे गेड्डे खिट्ट लाई जोर रुट्टी खाइयै इक बारी खाई फिर अपने कोई टैंशन निं लैनी ओह् टैम बी गेआ उट्टी ओह् ओह् टैम दा बौहत चेता औंदा ओह् टैम दा ओह् टैम कदें बापस आई जा तां उप्परा आह्ले कन्नै इ'यै दुआह् करदे कि काश ऐसा होई जा के ओह् टैम साढ़ै कोल बापस आई आ ओह् स्कूल लाइफ साढ़ै कोल बापस आई आ ओह् कालज लाइफ जे साढ़ै कोल बापस आई आ जेह्ड़ा नालेज असें कालज जाइयै सिक्खेआ ओह् दौबार असें ई बापस जाने दा मौका थ्होऐ वाह् ओह् कोई गल्ल गै बक्खरी होई जाए उप्परे आह्ले दी गै कोई मैह्र होई सकदी ते इ'यां नेईं होई सकदा ते माता पिता हुंदा बी जेह्का असें ई निक्के होंदे उ'नें जिन्ना प्यार दित्ते दा अज्जें बी दिंदे प्यार लेकिन बचपन दी गल्ल किश होर होंदी बचपन बिच्च सारे कन्हाड़ै चुक्कियै कुसै चाचुए गोदी चुक्के दा कुसै किश कुसै किश कुसै बक्खरे कुतै नानियें दा लाड़ कुतै दादियै दा लाड़ अज्ज ओह् गल्लां चेता औंदियां लेकिन केह् करचै हून बापस जाई निं सकदे ते बाकी उप्परा आह्ले दी मर्जी ठीक ऐ